दिक्खो जी ग्रांऽ दे बच्चे में गल्ल सनां ग्रांऽ दा बच्चा इक खेल कूद आस्तै तंदरुस्त रौंह्दा ठीक ऐ बल्के उं'दा मन करदा कि खेल कूद जाना ग्रांऽ दे बच्चे खासकर ठीक ऐ ग्रांऽ दा बच्चा आस्तै केईं बंदे अट्ठमी पढ़दे केईं दसमीं पढ़दे ते किश बाह्रमीं पढ़दे ज्यादातर ते बाह्रमीं बाह्रमीं कीती दी होंदी ग्रांऽ दे जेह्के खासकर ज्यादा ठीक ऐ बाह्रमीं करियै तुसी पता ग्रांऽ दे जागत बस खेलने कूद आस्तै ज्यादा ध्यान हुंदा इंदा गेमें दा इंपॉटेंट लैंदे ज्यादा कदें कुदै जा'रदे कदें कुदै जा'रदे तुसेंगी पता ग्रांऽ दे जागत शामी बेल्लै कोई जागत ओह्का फोन करियै चल भई खेलने गी चल ओह्का उत्थें चल ओह्का तां गेम्स बगैरा ज्यादा खेलदे इत्त गल्लै ग्रांऽ दे जागत गेम इंपॉटेंट दिंदे इ'यां शैह्रे ब च्चें गी शैह्रें बच्चे अपने स्कूल जंदे दो जां चार बजे छुट्टी होंदी उसतू बाद उनें ट्यूशन बी जाना होंदा इस्सै चक्करै च जेह्के शैह्र दे बच्चे ऐं ते एह् मतलब कि गेम इन्नी ज्यादा खेलदे निं ते ग्रांऽ दे बच्चे में तुसें गी सनाया कि जियां स्कूला आए जां फ्ही बाह्रमीं करियै फ्री होऐ दे होंदे तां बंदा फ्री होऐ दा बस होंदा जागत मतलब कि इक दुए गी फोन करना कि गेम खेलने गी चलो तोहें गी करो बैट बॉल खेलना हां इस चक्करै गी ग्रांऽ दे जागत गेम ज्यादा फोक्स करदे गेम पर इस गल्लां इंपॉटेंटस समझदे फिजिकल फिटनेस होंदे होर बी बड़ा होंदा इ'यां मतलब कि उत्थै स्कूला दा गै बंक मारियै जाना उठी सूकला में ते बड़ी बार कीता स्कूला बन्क मारियै क्रिकेट खेढन जाना स्टेडियम ते फ्ही रातीं औन्ना पंज पंज छे बजे दे घरै आह्लें बक्खरियां गालियां खाननियां लेकिन ओह् मतलब कि जिनें खेलना होंदा ते ओह् खेलदे तुसेंगी पता गालियां बड़ियां पौंदियां ग्रांऽ दे बच्चे लेकिन गेम बी बड़ा खेलदे इत्त गल्लें गी अपनी सेह्त आस्तै बी ठीक रौंह्दा गेम खेलियै बंदा फिटनेस होंदा होर बी लेकिन अच्छी गल्ल ऐ पढ़नी बी अच्छी गल्ल ऐ होर लेकिन गेम खेलना ग्रांऽ दा अस ग्रांऽ दे बच्चें आस्तै बी स्हेई गल्ल ऐ इक इत्त गल्ला गै गेमे में ज्यादा इंट्रस्ट लैंदे गेमै च होर फिजीकल फिटनेस बी होंदी एह्दे कन्नै